میں نے سب سے پہلے سکّے جمع کرنے شروع کئے تھے اور میں جب دبئی گھومنے گئی تھی تو میں وہاں سے بھی سکے لے کر آئی تھی جو کہ آج بھی میرے پاس ہیں وہاں کے نوٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ میرے پاس جو میرے بچپن کے سکّے ہیں جیسے دس کا دس پیسے کا سکّہ پچیس پیسے کا سکّہ پچاس پیسے کا سکّہ وہ سب میرے پاس آج بھی جمع ہے اور میں اپنے پاس سنبھال کے رکھتی ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے پچپن کی یادیں ہیں میں انہیں بہت زیادہ سنبھال کے رکھتی ہوں